हेलो ह्म्म हँ बोलू ने अहाँ कहाँ छियै हँ हँ अहाँ जे गीत गैले रहलियै बड़ा अच्छा गीत गैले रहलियै ह्म्म आओरसभ गीत सुनलियै बड़ा अच्छा लगैत रहलै अहाँके गीतसभ दू चारि गो हमरो सिखा देहब हँ हमहूँ गीत उत गबैत रहै छी अहाँके गीतसभ बहुत अच्छा लगलक सुनली तऽ कहली कि जे चलू आओर गीतसभ सीख लै छी हमहूँ गीत गबैत रहै छी हमरो गीत अबैत रहैए गाबय ह्म्म हँ शादी विवाहमे चाहे शिव चर्चे सभमे जाइत रहै छी आँय आओर गीतसभ याद कऽ के रखले रहम तऽ ह्म्म हँ अबै छी तऽ अहाँ अपना घरे छियै ने अच्छा ठीक हइ तऽ हम आयब बिहानमे ह्म्म ईसभ आओर गीतसभ आओर गीतसभ के रिकार्डिंगसभ बतैऔ ने कैसन हइ ह्म्म तऽ सभ सुन सुनले रहली रिकॉर्डिंगसभ सभ ठीक रहलक ह्म्म आओरसभ कहू आओर गीतसभके कथि केलियैए ह्म्म आओर गीतसभ तकर एगो गीत गाबि कऽ सुनैयौ ने अच्छा शिव चर्चामे गेल रहलियैए ह्म्म आइ तऽ हम नहि गेलियैए पूजा घरे काम उम ज्यादती रहलैए नवरात्रि आबैवला हइ तऽ ओकरे साफ सफाइमे रहि गेलियै तऽ नहि गेलियै ह्म्म हँ कहलियै कि आब दुर्गा माँके पूजा आ रहल हइ तऽ एकरा साफ सुथरा करबै तब ने फेर पूजा पाठ करबै दू दू दू चारि गो दुर्गोजीके भजन सिखा देबै आओर ई तऽ हमरा एबे करैए आओर दू चारि गो सिखा देहब ह्म्म हमहूँ गायब अहाँ आयब हमरो घरे ठीक हइ ह्म्म ह्म्म आइम अगिला बेर ह्म्म अच्छा ठीक हइ हँ हइ ने ई दू दिनके बादसँ नवरात्रि शुरू होइए जेतै अहाँ कलश स्थापनके दिन आ जायब पूजा होयवला हइ अपन ओहि जगह अब ह्म्म आरु ह्म्म ह्म्म लेने आइम आओर सभ सामान माइक उक भी लगा देब हम की हँ ओकरा आओर ई जेहो हैत ने बहीनीसभ ओकरोसभके बुलैले आयब सभ गोटाए मिलि कऽ मातारानीके भजन ओजन गा लेबै ह्म्म ठीक हइ तऽ रखै छी की